हय हय कोण उलयता तुमी बाय आं हय हय हय पूण बाय आतां आतां आतां व्हरपा जाय अशें आसा मातसो मातसो एक भाडें घेवन गेल्लो कितले कितले कितले सु हय हय तुमी रेडी आसतले बाय काय म्हाका रावचें बीन पडटले किद्या आतां मातशें हें फेस्तां सिजन न्हू कशें किदें जालां लोकां मातशें व्हरपा हाडपा जाय न्हू मातशें टायम लागतलो चारां मातशें बेगीन जातलें साडे तिनां नाजाल्या अशें साडे चारां बेगीन नाजाल्यार मात्शें लेट चारां पावची ना हांव तसो अशें जातलें एक साडे चार पावणें पांच अशें तुमकां चोडणा चोडणां खंय बाय तें खंय पावपाचें हय हय हय ना कोण वळखी बीन कोण नांव सांगता जाल्यार हांव वळखता न्हू जाग जागो म्हाका कळटा आशिल्लो सारको खंय सोडपाचो तो कित्याक ते प्रमाणे हांव म्हाका येतां आशिल्लो तुमच्या टायमार अशें हय तुमगेलें घर खंय म्हणलें तुमी चोडणा अशें

आं हा गोळेश्वर आं तारीर तारीर फेरीबोटी कडे येवपा बाय हां तुमी एक काम करा बाय साडे चारा सुमार येया पूण मागीर किद जाता फेरी बिरी तेवटेन आसा ती किद जाता जाणा तुमी केन्नाय चुकता न्ही मातशें टायम जाता मागीर थंय ते खातीर हय मातशें एक धा मिनटां बीन तर मातसो वोगोत जालें जाल्यार तुमी कितें कर मातशें राव थंय आतां म्हागे नंबर आहा न्हू तुजे कडेन आं बाय कितें कर मागीर हांव समज ना न्हू जाल्यार थंय राव मातशें आनी म्हाका म्हाका फोन कर कित्या हांव दुसरी भाडी घेवन वयतां न्हू मागीर आनी बाय तुजे कडेन जर सामान आसतलें बाय आतां तुमी आतां आमगे सदाचें न्हू आनी आमगे वळखी न्हू तुमी चड पडना आतां आतां कितें आसा पेट्रोल मातशें म्हारग जालां पयलीं बशें किदें आसा तुमगेली आई बीन वयताली पळय न्ही तेन्ना कितें आशिल्लें तें कमी आशिल्लें न्हू आतां किदें आहा हय आतां मात्शें पेट्रोल म्हारग जालें म्हणल्यार मातशें भाडें मात्शें चड पडटलें पूण जाता तुमकां म्हणो कमी घेवया बाय आं पूण चड सामान सामान मात चड हाडूं नाका किद्या आमगे त्यो पयली मोटरसायकल न्हू त्यो मातश्यो त्यो किदें जाता हय सामन सामान भुरगीं तें मोटरसायकलीचें जायना कितें हांव तुमकां व्होरोन सोडपा एक पिशवी हाडल्यार कांय न्ही आं बरें आं हांव येता हां बाय झाड पावणे पांचा सुमार रावा तुमी आं बरें बरें आं